हम प्रियमन बाजि रहल छियै हमरा एखने कहीं जाइ के छै पूजा ऊजा करै लय मतलब लोग जादा छलै इसीलिये थोड़ा पैघ गाड़ी के आवश्यक छै अहाँके रिक्वेस्ट करै छी जे बोलेरो भऽ जेतै तऽ अच्छा हेतै